मैने अपना पहला प्रोडक्ट सोफ़ा खरीदा था उस सोफ़े को खरीदने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि वो स सोफ़ा जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है वह बहुत गद्दीदार है बहुत सॉफ्ट है और उसको उसके ऊपर बैठने के बाद बहुत अच्छा भी महसूस होता है साथ ही मेरे आस पास की जितनी भी पड़ोसी थे और जो भी मेरे घर आए तो सभी ने उस सोफ़े की बहुत तारीफ की